हांगा खुबश्या लोकां कडेन बरी जॉब किंवा खंयचीय इंडट्रियस्ट किंवा बिजनेसांतल्यान भरपूर इनकम आसा म्हणटकत तांकां घरा कडेन रेगुलर जें काम आसा तें करपा खातीर कोण तरी मदूर लागतात म्हणटकच ते तातले तातूंन कितें करतात की बालमजूर सोदतात आनीक खुबशे सुशिक्षीत लोकूच अशे मजूर सोदतात तातूंतल्यान समस्या अशी हें जाता की अशेंच एक गरीब कुटुंब उरता आनी त्या कुटुंबाक आपल्याल्या भुरग्याक खंयतरी स्कुला घालन शिकयलें व्हडलें केलें अशी तांकां आर्थीक दृश्ट्या किंवा तीं पेरेंन्टच आशिल्ली ती शिकिल्ली नाशिल्ल्यान तांकां शक्य उरना म्हणटकच ती कितें करतात की तेंगें थंय एखादी फॅमिली प्लेनींग किंवा हें तें नाशिल्ल्यान भुरगेंय बी तीग चार जाण उरतात म्हणजे तांचे पालन पोशण करप तांकां शक्य ना म्हणटकच ती त्या भुरग्याक कोणा अशी गरज आशिल्ली ताका कामा दितात काम करपाक बालमजूर म्हण धाणन दितात आनी अक्षरशा अशी स्थिती जाता की ज्या वयाचेर तीं भुरगीं खेळपाचीं शिकपाचीं तांचें मानसीक किंंवा शारिरीक सगल्यो गोश्टी बरे तरेन बरे गोश्टींतल्यान वाड जावपाची अशी जो वेळ उरता त्या टायमार खंयतरी कोणाली तरी मजूर म्हूण रावची पडटा आनी गुलामगिरी म्हणटा तशी पत्करची ला पत्करची पडटा आनीक जो कोण ओनर तांकां आपल्यागेर काम दिता तो एकादे सभावान सादारण बरो उल्लो तशें जाल्यार हरकत ना पूण तो मनीस जर सभावान बर ना तस जाल्यार तो मनीस त्या भुरग्या बाबा थंडी जाल्या ताप आयल्या किंवा तो मनांतल्यान काम करता किंवा हें तें सुद्दा कांय पळयना कायद्याचो भंय आशिल्ल्यान खंयतरी बाकीची लोकां पसून ताका लिपयता आनी दीसरात ताचे कडल्यान ताका मारून बडोवन इतलें ताचे कडल्यान काम कन्न घेता की तो भुरगें एक जनावर काय मनुश्य काय कितें अशी स्थिती जाता पूण हालींच खंयतरी सोशल मिडिया किंवा बाकीचेर सगल्याचेर अशें कन्न बालमजुरीचेर कायद्यान बंदी आसा हें सगल्यांक खबर आसा म्हणटकच कोणतरी खंयतरी ह्युमन रायट्स किंवा पुलीस स्टेशनार खंयतरी कंम्प्लेन करता आनी खंयच्यान तरी तांची सुटका जाता किंवा कोणी सोशल सरवंट आसा ते मागी त्या पेरेंन्ट्सा वचून मेळटा तांकां खंयतरी आर्थीक हाजेर आदार करता आनीक त्या प्रमाणें त्या भुरगें मागीर खंयतरी एकादेक खंयतरी दुसऱ्या हातून रावता म्हणटकत हांगा गोंयां तरी सद्द्याक खंय तरी परिस्थिती ह्या बाबतीन खूब सुदारल्या पयलींच्या पेक्षा किंवा बरी आसा पूण बाकींची जीं व्हडलीं व्हडलीं राज्यां आसा त्या राज्यांक एक सादी पुलीस स्टेशनार वचप म्हणल्यार सुद्दां कितलेशे किलोमीटर चलत वचचें पडटा किंवा आनीक कितें उरता असल्या जाग्यांनी अजून पर्यंत बालमजुरी किंवा लान भुरग्याचेर अत्याचार असल्या हातूंतल्यान हे चालूच आसा आनीक हें हाज्या खाकार बंद जावप खूब गरजेचें म्हणटकच सरकारी जीं यंत्रणां आसा तांचे कडेन एक अशी कितें तरी यंत्रणां उरपा जाय

कितें करता तो खंयतरी शिकपाक वता शाळेंनी काय खंयतरी काम करता नोकरी वेवसाय करता काय कोणागेर मजूर म्हूण कामा रावला ताजी कितें समस्या आसा कितें तरी एक तांचे कडल्यान तांचे कडेन एक क्वेशनेर दिलो आनी तांचे कडल्यान बरोवन घेतलें आनीक तांची वर्सान वर्स तांची ही भेट घेवप आनी तांचे कडल्यान हें करप अशें केलें जाल्यार ताजेर बंदी येवपा शकता